मां हाली में हिकिड़ो ऑनलाइन हैंड मिक्सर ख़रीदो पर मूंखे ॾाढो वणियो हुन जो जेको उहो फोटो हुओ मुंहिंजो आहियो बि जल्दी हिकु ॾींहं में मूंखे अची वियो पर मूंखे हुन खां मां ना खुश आ जीअं मां हुन ए हलाए ॾिठो ॾिसण में ऊअं ई उहो सेम ई पर जीअं मां हलायमि न उहो फास्ट हले थी औरि वरी न पिसजे थी बराबरि कुझु माना कुझु बराबरि ई न आहे हथ पकिड़ा थी हिक मिंट में हेॾी गरम थी थी वञे मूंखे समझण ई नथी अचे भई जीअं मां ॾिठी हूअं कुझ बि न आहे ऐं हल्की हेॾी जीअं सेकंडनि में गिरे त माना सेकंडनि में टेडी थी वञे मां हिन सां जाम ना ख़ुश आहियां मूंखे नथो वणे इहो